मां थोरो टाइम अॻु हिक लेपटॉप वरतो हुयो जेको एपल कंपनी जो हुयो उहो पहिरीं त मूंखे ॾाढो महांगो लॻो काणी के उनजा अ दाम चङो हुयो पैसा चङा हुया पर हाणे जीअं जीअं मां यूज़ कयां थी त मूंखे ॾाढो थो वणे हुनजा मतिलबु पैसा वसूलु आहिनि हुन शइ जा अ जेकी स्पीड हूंदी आहे ॾाढी मस्तु आहे अ भई ॾिसण अ जेके विज्यूल्स आहिनि उहे बि ॾाढा मस्तु आहिनि लेपटॉप जा लेपटॉप रखण में खणण में वे वज़न में बराबरि आहे चार्ज फटाफट थो थिए बैट्री जल्दी लहे कोन्ह थी ॾाढो मस्तु प्रोडक्ट आहे तव्हांखे हिकु दफ़ो वठणु खपे